हाँ अभी मैंने कुछ दिन पहले जो एक क्रीम मंगाई थी या पोंड्स वाली बहुत ही अच्छी क्रीम है बहुत अच्छे से उसका रिज़ल्ट आप बस उसमें कहीं कहीं जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये है कि हम उस क्रीम को बारा मास में यूज़ तो कर सकते हैं पर यही है कि जैसे सर्दी में अगर आप लगा रहे हो तो उस क्रीम में मतलब वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है मतलब थोड़ी सी ड्राई इस्किन हो जाती है उससे तो उससे पहले हम को मोइश्चराइज़र लगाना बहुत जरूरी होता है वो सामर्स में तो एज़ यूज़वल होती है जिससे हल्का सा और उसका जो विंटर जब आता है ना तो विंटर में उसका हल्की सी वो मतलब मोटी हो जाती है चेहरे पर हल्की सी ज़्यादा ड्राई लगने लग जाती है और रीज़नेबल रेट ठीक है बट अब उसकी जो रेट्स हैं वो चेंज हो गई है तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है वो अदरवाइज़ क्रीम पहले ठीक थी अभी यही उसका नेगेटिव पॉइंट सबसे पहली बात ही आ रहा है कि सर्दी में वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और अभी थोड़ी सी वो कॉस्टली हो गई